मुझे मेरी रोज़ की जिंदगी में फ्रिज सबसे काम की चीज लगती है जैसे सर्दी हो या गर्मी हो फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है जैसे कि दूध हो सब्जी हो फल हो कोई भी ऐसी चीज़ हमें फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसमें हमारा सामान ख़राब नहीं होता सामान के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रिज घर में